आज कल के वातावरण में हमारे जीवन में खेल के बहुत ही महत्व है खेल यानि हमारे भारत देश में हॉकी क्रिकेट और बहुत सारे खेलों का जो अनावरण होते रहता है उससे हमलोग अप टू डेट रहते हैं अपडेट रहते हैं उसकी जानकारी हमलोग रखते हैं जैसे आज क्या हुआ कल क्या हुआ और उसे हम फॉलो करते हैं जैसे क्रिकेट आज क्रिकेट के बहुत सारे फ़ॉलोअर्स हैं बहुत सारे चाहने वाले हैं बहुत सारे देखने वाले हैं बहुत सारे उसे इन्जॉय करते हैं खेल जो हमारी भावनाओं को एक निश्चित इमोशन्स जोड़ती है वो इमोशन हमारे जीवन के पहलुओं को

आई पी एल का बेहतरीन फेज़ चल रहा है हमें ये अप टू डेट रहना पड़ता है कि आज कौन सी टीम जीती है और कल किसका मैच है कल किसने कितना स्कोर किया और हमलोग उसपे टिप्पणी करते हैं उसपे अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमें खेल के प्रति जो लगाव है खेल की जो हमारी के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो हम हमेशा उसके प्रति जागरुक रखता हूँ और खेल जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है जैसे हमें सोशल मीडिया पे किसी भी खिलाड़ी को फॉलो करते हैं किसी भी प्लेयर को हम लोग फॉलो करते हैं और उसके उसके बारे में जानते हैं जानकारी लेते हैं जानकारी रखते हैं और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है उससे हम जुड़े रहते हैं जुड़ने के कारण हमारे जीवन में एक पोज़िटीविटी रहती है और हम उसके प्रति लगाव के कारण जो है लगाव के कारण काफी उसके प्रति इन्टरेस्टेड रहते हैं जैसे हमारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप क्रिकेट होता है तो हमलोग उसके देखने के लिए अपने और उसको फॉलो करने के लिए हम उसके प्रति जो लगाव है उसको हमलोग दर्शाते हैं और बताते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का इना क्रेज़ हो गया है कि हम किसी को भी अच्छे ढंग से जान सकते हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं अपने अकाउंट के में उसका अच्छा समावेश कर सकते हैं